जेह्ड़ा साढ़ा उधमपुर ऐ उधमपुर म्हाराजा उधम सिंह दे नांऽ पर एह्दा नांऽ रक्खेआ गेआ ते जेह्ड़ा उधमपुर ऐ इत्थें देवका पवित्तर नदी बी बगदी ऐ ते उधमपुर बिच जेह्ड़े लोक रौंह्दे न ओह् खेती बाड़ी बी करदे न उधमपुर च इत्थें बट्टल वालियें फैक्टरी बी ऐ ऐ ते जेह्ड़े पवित्तर धार्मिक स्थल हैन उधमपुर दे ओह् न जित्थें मती गिनती च जात्तरी दर्शन करने गी औंदे न जि'यां सुद्धमहादेव सुद्धमहादेव जेह्ड़ा ऐ ओह् उधमपुरै दे चनैह्नी जेह्ड़ा तसील ऐ ओह्दे बिच आंदा ऐ जेह्ड़ा सुद्धमहादेव मंदिर ऐ इत्थें हर साल जून जां जुलाई म्हीनै त्रै दिनें दा मेला लगदा ऐ ते बड़ी गिनती च जेह्ड़े जात्तरू न जेह्ड़े शरधालु न ओह् उत्थें आंदे न उत्थें ओह् पूजा अर्चना करदे न शिवजी दे मंदर आइयै आक्खेआ इक्क बड़ी प्रसिद्ध क्हानी ऐ आक्खेआ जंदा ऐ कि जेह्ड़े भगवान शिवजी उ'नें इक्क सुधांत राक्षस हा ओह्दा उत्थें सुद्धमहादेव वद्ध कीता हा ते इस करियै ओह्दा नांऽ जेह्ड़ा सुद्ध हा ओह्दा नांऽ भगवान शिव ने सुद्धमहादेव करी ओड़ेआ ते फ्ही उत्थें इक्क शिवजी दा इक्क शिवलिंग ऐ जित्थें शरधालु मती गिनतरी च आंदे न ते अपनियां जेह्ड़ियां दिलें दियां मनोकामनां न ओह् उत्थें पूरियां होंदियां न सुद्धमहादेव च गै पाप नाशनी बौह्ली बी ऐ गलाया जंदा ऐ कि उत्थें जेह्ड़ा कोई न्हाऽ ते उत्थें ओह्दे सारे जेह्ड़े पाप न ओह् नश्ट होई जंदे सुद्धमहादेव दे बाद जेह्ड़ा ऐ मानतलाई गलाया जंदा ऐ कि जेह्ड़ा मानतलाई ऐ उत्थें भगवान शिवजी ते माता पार्वती ने रक्खादे फिरे उ'नें ते उत्थें उं'दा ब्याह् होआ ते जेह्ड़ा फ्ही आंदा गौरीकुंड गौरीकुंड बी आक्खेआ जंदा जेह्ड़ियां माता हियां गौरची माता ओह् उत्थें भगवान शिवजी दी पूजा अर्चना करदियां हियां जेल्लै उं'दा ब्याह् निं होंदा हा उत्थें इक्क निक्की नेही बौह्ली बी ऐ जित्थुआं पानी निकलदा ते ओह् पानी बी बड़ा पवित्तर ऐ जित्थें लोक न्हौंदे ते फ्ही मंदर जाइयै दर्शन करदे ते जि'यां मानसर ऐ मानसर इक्क बड्डी नेही झील ऐ जित्थें बड़ी ज्यादा मात्तरा च जेह्ड़े एह् जात्तरी न जेह्ड़े लोक घुम्मने आंदे गरमियें दी छुट्टियें बिच उत्थें दिक्खने आंदे उत्थें इक्क बड़े सारे जानवर बी रौंह्दे न उत्थें मंदर बी हैन लोक केईं लोक उत्थें आइयै मुन्नन बी करदे न ते ते उत्थें दा नज़ारा बड़ा गै शैल ऐ गरमियां च हर कोई उत्थें जंदा ऐ ते अपने जेह्ड़े रिलेटिव्स न उ'नेंगी बी लेइयै उत्थें जंदा ते मौज़ मस्ती करी सकदा ते ओह् जेह्ड़ा मानसर उत्थें पानी च बड़ियां सारियां मच्छलियां कछुए न केह् उत्थें लोक बोट दी सवारी करदे न